आमच्या थंय पयलीं सावन सुपारेची बाग आसा आनी सुपारेचे बागेंत पयली आमी कल्ल्यांनी शिंपताले कल्ल्यांनी प्रत्येक झाडांक सुपारेक आमी एक चार पांच चार पांच कल्ली उदक शिंपताले पयलीचो काळ आतां उरलो ना त्या प्रमाण आतां नवीन पध्दती प्रमाण स्प्रिंकलर बसयल्ले आसात स्प्रिंकलर लावन त्या पध्दतीन शिंपता पूण पयली सारकें कल्ल्यांनी शिपिल्ले त्या पध्दतीन उदक आज स्प्रिंकलरांनी पडना जे स्प्रिंकलरान पडटा ते वयले वयर पडटा आनी तेका लागून सगळें उदक वयल्या वयरच तेचे बाश्प बीन जावन वता विशेश करुन ह्या कुळागरांत किंवां ह्या बागेंत म्हणटा तशें थंय सुपारी नारळ तांचे अंतर्गत येणारी आनी अन्य पिकां आसात ती म्हणल्यार जायफळ लवंग परत दालचिनीं तशेंच आनीक आनीकय बरीचशीं झाडां लावपाक शकता तुमी त्या शिवाय अननस बाजून घालपाक येता त्या शिवाय मोसंबी सुद्दां लावपाक येता चिकू अशीं अन्य खूब फळां आसात निरपणस

तर अशीं वेगवेगळीं झाडांची हे घेवपाक येता आनी थंय शिंपणावळ ही पयलींची पध्दत आशिल्ली तीच योग्य अशें म्हाका दिसता पूण आतांच्या कालमानां प्रमाण स्प्रिंकलर बाकीचे हेका लागून घेवचे पडिल्ल्यान ते योग्य अशें दिसना पूण शिंपचे पडटा